ہیلو وعلیکم السّلام جی جی جی بتائیے کیا بات ہے کیا ہُوا اچھا بُخار ہے اور بُخار کے علاوہ اور کیا ہے اچھا اچھا اور کمزوری تو نہیں ہے اچھا اور اچھا اچھا اچھا اچھا آپ کو کوئی شُگر بی پی اچھا اچھا اچھا آپ آپ کو بُھوک کیسی لگتی ہے اچھا دِن میں دو ٹائم کھانا کھاتے ہیں یا تین اچھا ناشتہ کرتے ہیں باقی پیشاب کیسا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے اچھا موشن ٹھیک ہے ڈائجسٹ صحیح ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ ایسا ہے میں آپ کو ابھی دوائی لِکھ رہا ہوں سب صحیح طور سے اور کچھ خون کی جانچیں لِکھ رہا ہوں وہ آپ کر کے پانچ دِن دوائی کھا کے آپ میرے پاس آئیں اُس کے بعد میں آپ کو صحیح طریقے سے آپ کو دیکھ کے اُس کے لے بعد دوائی تجویز کر کے آپ کو نسخہ لکھتا ہوں میں نیند صحیح آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں آ جائیے آ جائیے